پہلے کے باورچی خانوں میں لکڑی کے چولہے ہوتے ہیں اس پہ ہی پکوان کرنا پڑتا ہے اور ہاتھ کے مصالحہ پیسنا پڑتا تھا اور سب کچھ کوٹنا پیسنا سب ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا تھا اور پیاز ہو یا مصالحہ ہو یا جو بھی چیز ہو ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا ہے اور لکڑی کے چولہے پے ہی پکانا پڑتا ہے سب لکڑیاں لانا پڑتا ہے انتظام نہیں ہوتا ہے ہر چیز کی مشکلات ہوتی ہے لیکن اسی طرح سے ہر چیز ہاتھ کے کام ہی کرنا پڑتا تھا لکڑی کے چولہے پہ بنانا اور یہاں روٹی ڈالنا لکڑی پے ہی پکانا اور مصالحہ پیسنا مرچی ہو یا ادرک لہسن ہو یا یا ہلدی ہو یا یہ سب مصالحے ہاتھ سے ہی بنانا پڑتا ہے اور جو بھی چیزیں ہاتھ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے سب چیز ہاتھ سے ہی کر کے کر لینا پڑتا ہے سب جب کہ جبھی کر کے رکھنا پڑتا ہے اور سب کچھ یہی ہے آج کے دور کے باورچی خانوں میں ہر چیز کی سہولیت ہے جیسے کہ فریج ہے اس کے اندر ہر چیز اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں مصالحے بنا کے رکھ سکتے ہیں الیکٹرک چیزاں بہت سارے ہو گئے ہیں آج کل کے دور میں جو ہمارے باورچی خانے میں فریج ہے اور مکسر ہے مکسر ہے الیکٹرک انڈکس چھولھا ہے اور رائس ک وکر ہے اور پانی کے لیے فلٹر ہے پورے الیکٹرکس چیزیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ پانی گرم کرنے کے لیے بھی ہیٹر یوز کرا جاتا ہے پانی پینے کا پانی بھی ہیٹر سے ہی گرم کیا جاتا ہے ایکوا ہوتا ہے اور ہر چیز کی سہولیات ہے مصالحے بھی پیسنا ہو تو مکسر میں ہی پیستے ہیں اور ترکاری بھی بنا کے بھی رکھ لے تو الیکٹرک چیز فریج میں رکھ سکتے ہیں اور مصالحے بھی پیسنے کے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں جب چاہیں کبھی بھی بنا سکتے ہیں وقت نہیں ہوتا کبھی بھی جو بھی چاہیے کبھی بھی کر سکتے ہیں وقت زیادہ نہیں لگتا ہے ہر چیز آسانی سے طریقے سے بنا لے سکتے ہیں چولہے کے گیس ہوتا ہے گیس پہ ہر چیز پکوان کر سکتے ہیں ہر چیز ہر وقت گیس کو یوز کر سکتے ہیں پکوان کے لیے اور الیکٹرک چیزوں سے مصالحے پیسنے کے لیے بھی وقت نہیں لگتا تھوڑی دیر میں پیس لیا کہ ساری نئی نئی چیزیں ہوں نئے نئے چیزیں ہیں ہر چیز کے لیے الیکٹرک زیادہ یوز ہو رہا ہے یہاں تک کہ پا ہوا بھی لینا ہے تو الیکٹرک جیسا الیکٹرک فین ہے استعمال ہوتا ہے لائٹ ہوتی ہے پہلے کے دور میں باورچی خانے میں چراغ لگانا پڑتا ہے اب اب الیکٹرک لائٹ ہے الیکٹرک فین ہے لگا سکتے ہیں اگزوسٹ فین لگا سکتے ہیں باورچی خانے میں اندر کی ہوا جو بھی یہاں سے باہر نکلنے کے لیے ہر ہا ہر چیز کی سہولیات ہو گئی ہے الیکٹرک سامان زیادہ ہو گیا ہے جیسے کہ مکسر مکسر گراینڈر گیس کا چولہا فریج اوون رائس کوکر یہ انڈکیس چولہا زیادہ استعمال ہوتے ہیں آج کے دور میں ہر چیز کی سہولیات ہو چکی ہے باورچی خانے میں